मेरी पसंदीदा किताब गीता और रामायण है और मेरा पसंदीदा फिल्म या शो महाभारत है गीता से हमें ज्ञान प्राप्त होता है गीता हमारी जीवन में होने वाली सभी दुख दर्दों का कारण बताती है और कारण के साथ साथ गीता उन दुख दर्दों से बाहर आने का और उन दुख दर्दों से लड़ने का हमें प्रोत्साहन भी प्राप्त करती है गीता से हमें भगवान के पास भगवान से जुड़ने का रास्ता प्राप्त होता है गीता में हमें भगवान को जानने का अवसर प्राप्त होता है रामायण रामायण संस्कार और आदर्श सिखाते हैं रामायण से हमें बड़ों का सम्मान करना इत्यादि ज्ञान प्राप्त होता है और मेरा पसंदीदा सो महाभारत है महाभारत मैं धर्म की पालना करना और नारी का सम्मान करना सिखाया जाता है